शहर में मीडिया वधीक एक्टिव आहे शहर जी ख़बरां वधीक अची वञनि वञनि थियूं गांव जी ख़बरां शायद हिकु ॿिन्ही ॾींहंनि खां पोइ अचनि थियूं जब तक उन्हनि जो रुप ख़तमु थो थी वञे इन लाइ मीडिया बि उन खे ॾेखाणर लाइ सक्षम नथो रहिजी वञे और वधीक इंट्रस्ट नथो ॾेखारे शहर जी ख़बरां ॾाढी तेज़ु वायरल थी वञनि थियूं अॼुकल्ह सोशल मीडिया जे माध्यम सां बि त अखबार वारनि लाइ बि मजबूरी थी थी वञे कि उन्हनि ख़बरनि के प्रेफरेंस ॾे अॼुकल्ह अखबार बि मनोरंजक रुप में ज़्यादा रहिजी विया आहिनि मतिलबु जेकी पूरी पत्रिकारिता उह घटिजी वञे थी लेकिन वरी बि अञा न्यूज़ पेपरनि जे माध्यम सां असांखे पहिले चारि पननि में उहे पूरी पत्रिकारिता मिले थी जंहिंसां असांखे समाज जे असली रंग बि ॾिसण लाइ मिले थो